सावगारि बिजाबफोरखौ फरायनोथ' आं मोजां मोनखायो मानो होनोब्ला जों फरायखांनानै दोनब्लाबो बेखौ फरायफिननो मोनो नाथाय गोदोथ' जों एलेक्ट्र'निक जों फरायफेरनो मोनाखै जों बे सावगारि सावगारि बिजाबजोंनो जों फरायबोदों फरायबोजेननो मोनदों आरो दासिमबो आं फरायबाय थायो थेवब्लाबो बे गोनोखो मुगायाव एलेक्ट्र'निकखौ जों बाहायनांगौथार जानायनि थाखाय जों सम सम आं एलेक्ट्र'निकखौबो फरायो दासो मोनब्रै मोनबासो आं नभेल फरायबाय आरो शर्ट स्टरि मोनथामसो जाबाय ओमफ्राय माब्लाबा माब्लाबा आं सम सम अडिय' बिजाबफोरखौबो खोनास'ङो नाथाय बांद्राय खोनासंनाय बिदि माबा जाया बांसिनै आं निजोम सिरियै सावगारि बिजाबफोरखौ बांसिन फरायनो मोजां मोनसिनो बेखौ जोथोनै दोनफिननानैबो जों रिपिट खालामफिननानै आराम नायफिननानै मा होनदों मा मादों बेखौ जों आराम नायै नायै ओ फरायो नाथाय एलेक्ट्र'निकाव माब्लाबा जोङो एलेक्ट्र'निक जेन'बा गोनोखोआरि मुगाजों दा दिहुननाय एलेक्ट्र'निक माबायाव माब्लाबा जों उसुबिदा जायो नेटफोर प्रब्लेमनि थाखाय बा माब्लाबा बेटरि गैयिनि थाखाय जों बेखौ एसे दिगदार जायो बेखायनो आङो बांसिनै आरो बांद्राय नायहाबबाय थायोब्ला जोंनि मेगनफोरा एसे माबा जानो नागिरो बिनि थाखायनो आं बांसिनै सावगारि बिजाबफोरखौ फरायनो मोजां मोनो आरो मा होनो सम सम आं अडिय' बिजाबफोरखौबो माने खोनासंनो एसे मोजां मोनो